मां ध्यानु ऐं प्रणायाम बि कंदी आहियां ऐं योग बि कंदी आहियां योग योगा अभ्यास करण सां मुंजे शरीर जी जेके हॾियूं आहिनि उहे थोरियूं मज़बूत थींदियूं आहिनि मुंहिंजी टंगुनि में बि सूर न थींदो आहे उन सां ऐं ध्यान करण सां मुंहिंजो चितु हिकिड़े हंध थींदो आहे कंहिं बि कम खे पोइ मां हिकु चित थी करे ऐं कमु करे सघंदी आहियां ई इन सां सॼो दिमाग़ खां वठी सॼे शरीर खे फ़ाइदो थींदो आहे इन करे हर कंहिं माण्हू खे प्रणायाम ऐं योगा अभ्यास करणु ई खपे ध्यान बि करणु ई खपे ऐं मां कंदी आहियां